असां जेके बि सहुलियत जूं ईजादूं कयूं आहिनि उहे असांखे सुख घणाई थी ॾियनि इंसान जो दिमाग़ु आहे उहो नयूं नयूं खोजनाऊं करे थो उन्हनि मां हिकु बिजली बि आहे पर बिजलीअ जो इस्तेमालु करणु वक़्तु थोरी ख़बरदारी करिणी पवंदी आहे कुझु ख़तरा बि आहिनि जीअं कॾहिं चवंदा तव्हां ॿुधंदा आहियो न शाट सर्कट थी वियो ॿ तारूं पाण में टकिराइजी वयूं त उन मां अची चिणगूं निकितियूं वरी बम्भट निकितो पोइ आगु लॻी वई बाहि लॻी वई त उहे ख़तरा आहिनि इन करे इहो ध्यानु रखिजे का बि बिजलीअ जी तार आहे अगरि नज़रु अचे त खुली पई आहे लूज़ आहे त उन खे टेप करे टेप सां लॉक करे छॾिजे या नईं तार विझिजे चाहे उहा प्रेस जी हुजे चाहे को बल्ब विझंदा हुजूं हुन जी तार लूज़ हुजे त उन्हनि ख़तरनि सां असांखे बचणु खपे हाणे कॾहिं छा थींदो आहे गीज़र लॻलु आहे बाथरूम में सनानु करियूं पिया सनानु कंदे केतिरा दफ़ा आला हथ आहिनि ऐं उन्हनि सां ई असां गीज़र जो बटणु आन कयो आफ कयो त उन में करंट अची सघे थो ऐं माण्हू लटिकी सघे थो तमामु वॾो जोखम जो कमु थी सघे थो त अहिड़ियुनि ॻाल्हयुनि खां बचण जे लाइ असांखे थोरी ख़बरदारी करिणी पवंदी तॾहिं ई बिजली हुंअ असांखे जॾहिं बिजली न हुई रुॻो सिज ऐं चंड ते दारो मदारु रखंदा हुआसीं मोमबत्ती ऐं ॾीए ते लालटेन ते असांजे लाइ बिजलीअ केतिरा सुख सहुलियतूं कया आहिनि सोचे ई नथा सघूं त बिना बिजलीअ जे असांजो टाइम कीअं पास थींदो असां कीअं पढ़ंदासीं लिखंदासीं कीअं कम्पयूटर हलंदा कीअं डिजीटलाइजेशन थींदो त थोरो असीं संभाले इस्तेमालु करियूं जीअं करंट खां बची सघूं का बि तार खुलियलु न हुजे उघाड़ी न हुजे गीज़र खे इस्तेमालु करणु वक़्तु कॾहिं बि आले हथ सां बटणु आन आफ न कजे प्रेस अगरि करियूं पिया कपिड़ा प्रेस था करियूं उन प्रेस जी तार का विच मां का कटियलु आहे या जितां प्लग विझिजे उतां कटियलु आहे उन सां करंट अची वेंदो असांखे त इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखण सां असीं हिन अनमोल ईजाद बिजलीअ जे फ़ाइदनि ई फ़ाइदनि जो इस्तेमालु करे उन खे माणे सघंदासीं ऐं उन जे ख़तरनि खां बची सघंदासीं